जय झूलेलाल मां गुजन थी ॻाल्हायां पई मूंखे तव्हांजे ओला इन मां ओला हिक बुक करिणी आहे मुंहिंजी ममी ऐं दादी पूने में रहंदा आहिनि उन्हनि खे वठी अचिणो आहे मुंबई ताईं पूने में उहे कोथरूड रोड केक बेक बेकरी जे साम्हूं रहंदा आहिनि अपार्टमेंट में मां तव्हां खे हुननि जो फ़ोन नंबर ॾियां थी तव्हां उन्हनि खे पंज ॾह मिन्ट पहिरियां बि कोल करे छॾींदा न त उहे हेठि तव्हां खे मिलंदव कल्ह सुबुह जो सतें बजे तव्हां खे हुननि खे हुतां वठी अचणो आहे मुंबई मुंबई में सृष्टि अपार्टमेंट आहे मीरा रोड में तव्हां खे उते हुननि खे छॾिणो आहे तव्हां जेको बि तव्हां जा प्राइज़ेस हुजनि जेको बि तव्हां जा अघ हुजनि तव्हां असांखे ॿुधाए छॾियो जय झूलेलाल